میں نے کچھ دن پہلے ایک ایئر فون لیا تھا اس کا ایکسپیریئنس بڑا ہی اچھا رہا بوٹ کمپنی کا تھا وہ اور بیٹری بیک اپ کی بات کریں تو بیٹری بیک اپ بہت ہی اچّھا ہوتا ہے اس کا اگر ایک بار آپ چارج کر لو تو چوبیس چوبیس گھنٹے تک اس کی چارج رہتی ہے اور کلر وائز بھی بہت ہی عمدہ ہے وہ دیکھنے میں بڑا پیارا لگتا ہے اور اگر میوزک وغیرہ سنیں تو اس میں آواز بہت اچّھی آتی ہے تھری ڈی ساؤنڈ بھی جیسا کام کرتا ہے وہ اوور آل میرا ایکسپیریئنس اس ہیڈ فون کے ساتھ بہت ہی اچھا رہا